एप्लिकेशन तऽ बहुत छै लेकिन आइ तक हमे कोनो एप्लिकेशनमे देखलिए नहि स्विगिएपर जादातर हम देखली अतिरिक्त छूट मिलते हुए जादातर वएह एप्लिकेशन यूज करै छी कभी भी कोनो चीज खाइके मोन करल तऽ वएहपर अपन ऑडर कएली अतिरिक्त छूट हमेशा मिलिते रहै छै ओ एप्लिकेशनमे जादातर तऽ हम ऑडर कएली चिकने चावलपर ऑडर कएली वएहपर जादातर अतिरिक्त छूट मिलिते रहै छै आदमी ऑडर करतै चिकने चावल मटन चावल चिकने चावल ने करतै कि रोटी सब्जी थोड़े ने करतै रोटी चावल घरमे तऽ खएबे करै छै रोटी सब्जी तऽ घरेमे खाइ छै रोज तभी चल भाइ कभी मछलिए चावल खाइके मोन करि गेल चलऽ कनि मछलिए चावल ऑडर करि दऽ स्विगीमे तनि आइ मटन खाइके मन करै तनि आइ मटनेके ऑडर करि दहो मटने चावल खाएल जेतै आइ ओहिमे छूट मिलिते रहै छै कुल मिलाके ठीक छै